अपने व्यवसाय के लिए बजट बनाना सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि हम चाहे जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसके लिए कितने रुपये के लागत से वह योजना बनेगी उस योजना का फिर मुनाफ़ा किस रूप से हम करें जन लगाना मज़दूर लगाना मज़दूर का चार्ज साथ ही ज़्यादा पैसा की आवश्कता होगी तो बैंकों से साख की आवश्कता है उसके लिए अपना व्यवहार क्रेडिट कार्ड है या योजना को सफ़ल बनाने के लिए हम जितने भी अपने सलाहकार या कार्यकर्ता या उसे कर्मचारी जो भी बहाल करते हैं तो निश्चित रूप से वह कारगर है या लुटेरा है अगर वह सही ढंग से सब काम करता है तो उसके लिए भी हम उस पर ध्यान देते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति ने इतना तुम पर ख़ास करके योजन दिया जाए भार दिया जाए भार से कोई भी व्यक्ति जब तक उसका अपने आप का आकलन महसूस कर लेता है तब उसे अन्दर एक प्रकार की प्रेरणा होती है यदि हम किसी हमें जो भार दी गई है किसी काम को करने के लिए जिस काम को ऊपर हमरा जवाबदेही है उसको जब तक हम नहीं पूरा करेंगे तब तक हम अपने वर्ष मालि का कुछ नहीं मुनाफ़ा दे सकते हैं इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी भी इनकम अगर दस आदमी हमारे जितने भी हैंड्स होते हैं हैंड्स का अतलब मतलब यह हुआ कि हम कोई भी व्यवसाय खोलते हैं तो उसके लिए हम हमारे साथ जो रहने वाले व्यक्ति हैं काम करने वाले ही जो भी वरकर मज़दूर हैं और या मज़दूर कहिए या उसको माने मेहनती व्यक्ति कहिए तो मेहनत शील हैं या नहीं धंधेबाज़ अच्छा धंधा करते हैं तत्परता रखते हैं उसके लिए अपने जोखिम को जोखिम सम्भते हुए समझते हुए यदि काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारा व्यवसाय बजट योजना के अनुसार चले तो हम अच्छा विकास कर सकते हैं या बेहद बजट योजने योजना की बात है प्रोफेशनल सलाह देने के लिए खास करके जिस पेसा से हम जुड़े हुए हैं जिस प्रोसेसन से जुड़े हुए हैं उसके परति गहरी अनुभव होना सबसे अति आवश्यक है और हमारे साथ जो भी काजकर्म में सलग्न व्यक्ति हैं उस पर हर समय ध्यान देते हुए उस पर सुनवाई करने की ज़रूरत है तब हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से सफल हो सकता है सफल बजट से व्यवसाय और व्यवसाय से बजट दोनों में अन्वयनाश्राय सम्बन्ध है इन्हीं बातों के साथ जो मैं जान सो बाक़ी है